आमी जर एकाद्या दर्या गेल्या भोंवपाक न्हांवपाक जाल्यार आमी जेन्ना ती ल्हारां येता व्हडलीं ल्हारां येता चडसो सांचो टायम आसता तेन्ना चड मोटी ल्हारां आसतात तेन्ना आमी सावद रावपाक जाय कारण तीं ल्हारां इतलीं नेटान येतात आमी चड पयस दर्यान वचपाक जायना ती ल्हारां आमकां ताजे सरकट व्हरूंक शकता ताका लागून आमी चड न्हांव न्हांवल्यार जाता बट वयर न्हांवपाक जाय ही आमी काळजी घेवपाक जाय पेंवतना तशेंच न्हंय आसता न्हंयचेर आमी पेंवतना कितें आसता खंय खोल आसा किदें आसा तें कळना आनी शेळे फातर आसता किंवां उदक खोल चड आसता किंवां तितून लोकांनी आतां लोक कितें कितें बाटले म्हणा आनी किदें किदें उडयतात सो ते आमकां लाव लाग लागपाक शकता हाजे आमी काळजी घेवपाक जाय